ہاں میں نے اپنی مادری زبان سے الگ دوسری زبان کی ناولس پڑھی ہیں جیسے کہ جس میں سر فہرست ہے ہاف گرل فرینڈ پرائڈ اینڈ پریجیڈائز اور دا ہنٹنگ گیم وغیرہ یہ ساری میں نے انگلش ناولس پڑھ رکھی ہیں جسے میں نے صرف محض وقت گزارنے کے لیے پڑھا تھا اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور وہ یہ سب چیزیں پڑھ کے مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہماری جو ووکیبلری ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے اور ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سب پڑھنے سے میرا جو وہ تھا تجربہ وہ بہت اچھا رہا اور رہی بات ترجمہ شدہ جو ورژنس ہوتے ہیں ان کے بارے میں میرا کیا خیال ہے ترجمہ شدہ ورژنس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہم اپنی ہی زبان میں دوسری زبان کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں ان کی کہانیوں کو جان سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے کہ اگر ہمیں دوسری زبان نہیں آتی جیسے کہ کوئی فرینچی یا کوئی سی بھی ہمیں زبان نہیں آتی تو ہم ان اس کا طرز اس کی اس کے بارے میں اس کی کسی چیز کے بارے میں یا کسی کتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا ہمیں ترجمہ مل جاتا ہے آسانی سے تو میرا اس پہ بہت اچھا ایکپیریئنس رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ دوسری زبان جو مجھے نہیں آتی جیسے فرینچ وغیرہ اس کی کوئی یا ٹرکش زبان کی اگر کوئی مجھے کتاب پڑھنی ہوتی ہے تو میں اس اس کا پھر اردو میں ترجمہ اس کا ٹرانسلیٹ جو ہے وہ اردو میں لیتی ہوں تو وہ پڑھنے سے کافی آسانی ہو جاتی ہے